औ सालथे हाग्रामा ब्रिड्सआव सोर सोर जाखो मानसिफ्रालाय साबेसे ए जायगाया औ जायगाया हाग्रामा ब्रिड्स थांजायो थांजानायालाय गो थां थाङैयाबो गोबावखासै ओरैनो बेराय थाव थावनो ओमफ्राय बेदरफ्रा मामा लाखो मामा जानाय आइटेमफ्रा दामग्राफोर गैया नामा मोसाला बायनो एसे थैफ्रा खारसारला बायनायनि आंथ' गासिजोबनांगौ थांनाया थाङो लोगोफोरजों थांनायनि मजायानो आलादा औ थांगोन थांगोन खय बेसे बेसे टाइमाव बेसे टाइमाव औ औ

औ जायगाबो मोनलाया मोननालाय नायालाय जा मानसि फैयोना ओरै गोजान गोजाननिबो फैयो औ ख'ना ख'नायावबो जाजायालै सोरबा खिबा माबा दाखोर दालाखौबो मोजाङै गारलाङाना औ फुङाव थांब्लानो औ दे जायो थांगोनदे आङो थाङा थाङोलै आङो लेंब्लानो थाङो लोगोफोरजों थांनो थांबा एसे साबसिन जायो ना सिनायनाय सिनायनाय लोगोफोरजों

गारिया गारिया माजों था थांगोन बाइकजों औ औ जायो जानायालाय दे होमब्ला गाबोन थांलायसै ना दे दे